जी बिल्कुल बहुत ज जखने अपन सांसारिक जीवन जे छै तऽ समस्यायिक घटना हेबे करतै कि समस्यायिक घटना सब बितैत सभक जीवन जे छै जे समस्यायिक घटना सऽ बितैत आगू बढ़ै छैथ चाहे ओ ककरो छोट जीवन होअए ककरो पैघ जीवन होअए कोइ दस सालक जिबी आ चाहे कि सौ साल जीबी लेकिन एगो ने एगो एगो आध गो घटना मे से घटना जे छै हमरा बुझाइये ओ दरखै छैथ किएकी अइके बिना ई एगो मतलब कैह सकै छी जे पार्ट छियै जे अहाँके रहबे टा करतै देखियौ नऽ एखन सबसऽ जबरदस्त जे एखन हमरा माइण्ड मे घटना जे वैश्विक स्तरपर छै जे भारतके लेल छै जे सबसऽ बेसी नीक लागत की अपना अइ ठाम जे उड़ी मे सर्जिकल स्ट्राइक भेलइ उड़ी के सर्जिकल स्ट्राइक नामो सुनने हेबइ कि पाकिस्तान जे छै जब अपना आदमीपर हमला कऽ देने छलखिन बालाकोटपर लेकिन ओइके बाद जे सर्जिकल स्ट्राइक भेलै अपना तरफसऽ वापस हुनकापर मतलब एगो बहुत नीक निर्णय छलइए और बहुत बहुत धन्यबाद करबइन अजित डोभाल जीकऽ की ओकरा सीमामे जाकऽ ओकरा सैनिककऽ ओक्कर मिलिट्री कैम्प जे छलइ जे भी मिलिटेंट कैम्प रहै तकरा उड़ाकऽ आ सुरक्षित वापस सब गोटा सब जवानक सुरक्षित वापस लाइब लेनाय और एगो प्लान के तहत ई सब काम केनाय बहुत नीक रहै बहुत एहेन छै जे अइके बाद समस्यायिक घटना के बात करबै तऽ अपना अइ ठाम एकटा दिल दहलाबइबला घटना होइ छै बड़ा बिचित्र हइ छै कहियौ तऽ बिहार या मिथिला कैह सकै छियै हमरो एकबेर की भेल हरसाल बिगत हरसाल अइ घटना सऽ जुझैत जुझैत छथिन जे छै बिहारमे बाइढ़क कोसीकऽ आ कोसी जब चरमपर रहै कोसीके पाइन जब चरम पर रहै छै तऽ बहुत एहेन घर रहै छै जे उजैड़ जाइ छै आ जकरा देखनाहार कोइ नै से हइ छै आब बुझियौ की जब एक आदमी सुबह खाइ छै भोर खाइ छै और साँझ के लेल झखैत रहै छै एहन आदमीके घर अगर उजैड़ जाए एहन जगह पर जतऽ पुराके पूरा जगह जे छै ओ टोटल बुझियौ की ओ भ्रष्टाचारक मतलब अन्दर मे पूरा भ्रष्टाचार कऽ अन्दर मऽ पूरा मतलब जुइझ रहल छै आ तब जा के एहन समस्यायिक घटना भऽ जाए बाइढ़ सनक घटना जे एकाएक राइतो राइत ककरो परिवार घर उजैड़ जाए तऽ ई बड़ गम्भीर मामला भऽ जाइ छै धन्यबाद